असांजी कटनी जिले में हूअं त नल ॾाढनि माण्हूनि जे घर में लॻियल आहे पर नल में पाणी ॿ टे ॿ टे ॾींहनि में ईंदो आहे यानि अॼु आयो त ब ॾींहनि खां पोइ ई ईंदो हिन करे ज्यादातर माण्हूनि पंहिंजे घर में बोरिंग लगाए रखी आहे बोरिंग जो पाणी ॾाढो कारो हूंदो आहे ऐं चूने वारो हूंदो आहे पीअण में सुठो बि न हूंदो आहे पर मजबूरीअ में माण्हू बोरिंग जो पाणी पीए थो छा करे की नल में पाणी डाढनि ॾींहनि खां पोइ ईंदो आहे ऐं डाढो घटि ईंदो आहे सुठो ईंदो आहे पर ॾाढो घटि ईंदो आहे त जरूरत पूरी करण जे लाइ असां घर में बोरिंग लगाए रखी आहे अगरि असांखे नल मिलजी वञे त असां बोरिंग इस्तेमालु न कयूं पर नल रोज अचे अधि घंटो ॿ घंटा अचे ॾींहुं में त असांजी पाणीअ जी जेकी जरूरत आहे पीअण जो पाणी हुजे या सनानु करण जो सुठो पाणी खपे रोटी ठाहिण लाइ पाणी खपे ईहो पाणी त सुठो खपंदो आहे त अगरि रोज अचे त असांजी जिंदगी ॾाढी आसानु थी वेंदी इनखो पोइ ॾाढा ई सारा माण्हू आहिड़ा आहिनि बस्तियूं आहिनि अहिड़ियूं कटनी में जिते माण्हूनि वटि बोरिंग लॻाइण जा बि पैसा कोन्हे त उन्हनि सभिनि माण्हू छा कंदा आहिनि पंप ऐं कुआं मां पाणी खणंदा आहिनि जंहिंमें ॾाढी महिनत लगंदी आहे हाणे कोई ॿुढड़ो आहे कोई वॾड़ो आहे उहो करे न थो सघे उनजो शरीर साथ न थो ॾिए तॾहिं बि उहो वेंदो आहे कुआं मां पाणी कढण पंप मां पाणी कढण त अहिड़नि माण्हूनि खे सस्ते में या मुफ़्त में नल मिलजी वञे त ॾाढो ई सुठो थी वेंदो